हाँ हमारे अजीवका को बिजली बहुत जरूरी हैं बिजली के बिना रहना बहुत मुश्किल है जैसे मशीनें चलाना बंद हो जाता है जैसे फ्रिज है मशीनें हैं वाशिंग मशीन इनवेटर पंखा कूलर ट्यूबलाइट पानी की मोटर मिक्सी अब जैसे पानी की मोटर है तो जब मशीन नहीं चलेगी तो पानी कैसे भरा जाएगा ऊपर बहुत ऊपर पानी ले जाना पड़ता है इसलिए मशीन बहुत जरूरी है फ्रिज है तो उसके लिए भी आजकल के बच्चे गर्मी रहती है तो बच्चे पानी नहीं पीते है उनको फ्रिज की बहुत जरूरत होती हैं ऐसी बहुत सी मशीनें हैं इनवर्टर है तो कम से कम लाइट चली जाती है तो इनवर्टर चालू कर लो तो लाइट रहती है पंखा भी बहुत जरूरी हैं पंखा बिना आजकल के बच्चे रहते नहीं हैं कूलर है तो कूलर भी उनको जरूरी है क्योंकि गर्मी लगती है तो वो बैठ नहीं सकते पढ़ाई नहीं कर सकते इसीलिए कूलर बहुत जरूरी है इसीलिए ये मशीनों की जरूरत बहुत पहले के समय में जब लाइट नहीं रहती थी तो देखिए लालटनें हैं और दीये है कई प्रकार की वो आती है ना डिब्बी सी माट्टी की उसमें दिया जला जला के आदमी काम करते थे लेकिन आजकल के बच्चे जब से लाइट चालू हुई है तो अब रहते नहीं है उनको नाना प्रकार से हर चीज की सुविधा बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि उनकी पढ़ाई खराब होती हैं अगर लाइट नहीं रहती है तो वह बाहर बैठते है पढ़ाई नहीं करते हैं सड़कों पे भी अंधेरा रहता हैं आना जाना भी बंद हो जाता है बच्चे परेशान हो जाते हैं गर्मी में इसलिए इनवेटर भी जब चार्ज होगा तभी ना जलेगा जब इन चार्ज नहीं होगा तो नहीं चलेगा इसीलिए बच्चों को बहुत जरूरी है लाइट यही मेरी